हे हे

पुलिस स्टेशन से बोल रहे है नहि अहाँ सुतऽ इहाँ बिरियहा चोरी आर हो रहल हय अहाँ सुतल छी पुलिस स्टेशनमे की बेतनामे हूँ तैँ अहाँ कोशिश कहाँ करैत छियै अहाँ तऽ सुतल छी ने चोरी आर हो गैल गुण्डागर्दी भी होएल नहि तऽ कोइ पैसा छीन कऽ चलि गेल हय फोन करै से अहाँ कहाँ गेल पुलिस बला ई हाँ नहि आइ इहाँ अभी तक अयबो नहि कयलियै मे कहाँ एलनि अहाँ काज अहाँ ततबी ने आएल रहनि आके देखिऔ ने आके एकोगो नहि आएल एकोगो नहि

हैया आइ सिओ गेबे कयलनि दुगोसँ की होयत सारा चोर तऽ भागि जायत अहाँके हाँ आइ आइ आइ अहाँ अइऔ हूँ अहाँ नहि अयबै तऽ अहाँ नहि अयबै तऽ केकरो घर लुटतै आओर केकरो अथी करै हय केकरो मारि दय हय मर्डर कै तऽ अहाँ सुखी रहब छियै हाँ लाइसेंस दोसर आदमी अहाँ चलि आबू

काम कहाँ होइ हय अभी एलैहँ तऽ दो ठाढ़े हय किधर किधर कऽ रहल हन ई काम होयबो नहि करबो नहि करै हय

हाँ आएब नहि अहाँ आएब देलियै हँ से छओ सए रुपआ दिए दिअ अहाँ जल्दी करेतै नहि तऽ अहाँ हाँ तऽ अहाँ नहि अएबै तऽ दोसरो कऽ तऽ धू दिआ दीजिये हूँ ठीक हय हाँ जल्दी कौल करू ऐसे कैसे छान लेबै घर अहाँ तऽ अहेँ आएब अहाँकऽ देखि सकली हन आके हाँ तऽ अहाँ आदमी गेल हँ तऽ बात कराबू नहि आएल रहै अभी तक ठीक हय रखू ठीक हय पुछू जल्दी पुछिके बतायब